हमर पप्पाके ई बीचमे मोन खराब भऽ गेल रहै मोन खराब भऽ मोन खराब जखन भेलै तखनि ओकरा बहुत अपनेसँ सर सुविधा जे हमरा भेलै से करलियै प्राथमिक सभसँ पहिला तऽ हमसभ तऽ प्राथमिक उपचार हम करै छियै प्राथमिक उपचार करैके बाद देखै छियै केहन सुधार भेल छै खान पीन व्यवस्था करय पड़ै छै खाना पीना एकदम बढ़िआँसँ दिअ पड़ै छै अगर प्राथमिक उपचारमे अगर ठीक नहि भेलै तऽ स्वास्थ्य चौकी लए जाए पड़ै छै हमरा सभके हॉस्पिटल जाइत छियै लए कऽ हॉस्पिटलमे सभसँ पहिले तऽ पुरजा काटै छै पुरजा कटैके बाद आधार पुर्जाके चार्ज लै छै पुर्जाकेँ चार्ज लैके बाद तऽ डॉक्टर चेकिंग करै छै चेकअप करैके बाद तऽ उएह ब्लड टेस्ट यूरीन टेस्ट इसभ लिखै छै इसभ करवाबैके बाद तब फेरसँ डॉक्टर लगमे जाए पड़ै छै तब डॉक्टर देखै छै एहिमे केना की आएल छै की नहि अथी छै ओहिमे अगर तबियत बेसी खराब छै तऽ गारजियनकेँ बतबै छै कि हँ एकर तबियत बहुते खराब छै एकरा नीकसँ रखबाक छै राखयके बाद तकरबाद डॉक्टर ओकरा फेरसँ अगर बेसी समस्या भेल छै तऽ ओकरा दबाइ दै छै दबाइ दैके बाद अगर ऊ पेशेन्ट ठीक नहि भेलै तऽ डॉक तऽ डॉक्टर फेरसँ बोलबै छै रिपोर्ट लए कऽ डॉक्टर रिपोर्ट दै छै रिपोर्ट दैके बाद डॉक्टर फेरसँ बोलबै छै अगर सुधार नहि भेलै कोइके तऽ ओकरा फेरसँ जाँच लिखै छै फेरसँ जाँच लिखैके बाद फेरसँ उएह टेस्ट करय पड़ै छै यूरीन टेस्ट तकर बाद पैखाना टेस्ट तकर बाद ब्लड टेस्ट करब करै छै ब्लड टेस्ट करैके बाद सभचीज रिपोर्ट जे आबै छै तब डॉक्टर फेरसँ देखै छै केना की भेल छै नहि भेल छै एहिमे तब बतबै छी कि एकरा ई समस्या छै कहि कऽ ई समस्या होयके बाद ओकरा दबाइ चलबै छै दबाइ चलबैके बाद ओकरा सुधार इन्जेक्शन लगबै छै इन्जेक्शन लगबैके बाद देखै छै पेशेन्ट ठीक छै कि नहि छै पेशेन्ट अगर ठीक नहि भेलै तऽ दबाइ चलबै छै दबाइ चलबैके बाद ओकरा बेड रेस्ट दै छै बेड रेस्ट दैके बाद बेड रेस्ट करैके बाद अगर ओ ठीक नहि भेलै फेरसँ लए जाय पड़ै छै हॉस्पिटल फेरसँ ओकरा देखबय पड़लै हमरा पप्पाके देखेलियै देखबैके बाद डॉक्टर फेरसँ दबाइ चलेलकै तकर बाद दबाइ चलेलाके बाद ओकरा फेरसँ बेड रेस्ट लिख देलकै लगभग दू तीन महीनाके हमरा पप्पाके बेड रेस्ट लिख देलकै कहि कऽ बेड रेस्ट लिखैके बाद ओकरा दबाइ देलियै केयर करलियै बढ़िआँ तरीकासँ खान पानमे बढ़िआँ तरीकासँ राखलियै अखनि हमर पप्पा बहुत सुधार भऽ गेल छै ओकरा फेरसँ हम एक बेर लए जेबै चेकअप करबै लेल छओ महीना भऽ गेल छै छओ महीनाके बाद फेरसँ बोलैलकै ओकरा फेरसँ लऽ जेबै चेकअप करबैके लागी चेकअप करबैके बाद देखबै केना की आयल छै रिपोर्ट कतेक सुधार भेल छै अगर सुधार नहि भेल हेतै तऽ फेरसँ डॉक्टर दबाइ लिखतै दबाइ लिखलाके बाद ओकरा फेरसँ दबाइ दिअ पड़तै ओकरा फेरसँ केयर करय पड़तै केयर करय केयर करबै तकर बाद देखबै केना की आयल छै सुधार भेल छै कि नहि भेल छै तकर बाद ओतय फेरसँ लए जयबै चेकिंगमे की आयल छै नहि आयल छै रिपोर्टमे देखबै तकरबाद डॉक्टर फेरसँ दबाइ देतै दबाइ दैके बाद दबाइसँ पप्पा ठीक भए गेलै तऽ बहुत बढ़िआँ छै